हैल्लो हांजी हांजी बोल्लो बोल्लो असें केह् पता हु'न तुसैं लैनी ते तुसैं चैक करियै लैनी ही किस स्हाब दी पैंट लेई तुसैं कोई गल्ल निं कि मतलब कि बटन पांदे होई टुट्टेआ कोई गल्ल नेईं बाप्स कराई आयो तुस कोई गल्ल नेईं जुल्लै मर्जी आओ ओह् ते ऐ चलो जुल्लै टैम चौह्बी घैंटे खुल्ले दा होंदा चौह्बी घैंटे निं बारां घैंटे खोह्ल्ले दा होंदा जुल्लै मर्जी आई जाओ ठीक ऐ ओके